इसकुलके दिनमे हम इसकुलके किताबसब छोड़िकऽ हम एहिसब किताब खूब पढ़ैत रहली जाहिके कारण हमरा खूब टीचरसब परेशानो करैत रहलक कि तू इसकुलके किताब पढ़ ई हँसीवला मजाकवला किताबसब मत पढ़ जइसे कि कॉमिकसब मत पढ़ इसकुलके किताब पढ़ इसकुलके किताबसँ तोरा ज्ञान मिली लेकिन हम खाली हँसी मजाकवला किताबसब पढ़ैत रहली जइसे हम खूब हँसैत रहली किताब अइसे हम बायोग्राफी भी पढ़ैत रहली जइसे हमरा जीवनके सफल व्यक्तिके जीवनके बारेमे मालूम लगि सकै कि ओ कइसे अपन जीवनमे सफल भेलन कइसे ओ अपन जीवनके काटलन सफलताके उँचाइ तक पहुँचलन लेकिन हँसी मजाकवला किताबसब भी हम खूब पढ़ली जइसे हमरा टीचरसब खूब परेशानो करलन कि ई किताबसब मत पढ़